हा ॿारनि खे ॾाढी स्कोलरशिप मिलंदियूं आहिनि जेके पढ़ाई में ॿार ॾाढा होश्यार आहिनि पढ़ी करे अवलि नंबर अचनि था जेके समाज जो नालो रोशन करनि था सरकारु हुननि खे बि ॾाढी मदद कंदी आहे हुननि जे लाइ स्कोलरशिप कढंदी आहे जंहिंजा माक्स ॾाढा सुठा था अचनि सरकारु उनखे ॾाढी मदद कंदी आहे ॾाढा फ़ाइदा ॾींदी आहे ऐं जेके घटि जाती वारा माण्हू हूंदा आहिनि त अगरि हुननि खे त अॻिते वधिणो आहे हुननि खे पेसा कोन्हनि पढ़ाईअ जे लाइ त उन्हनि लाइ बि सरकारु ॾाढी मदद कंदी आ की उहे पढ़नि अॻिते अचनि पंहिंजी समाज जो नालो रोशन कनि